तर लोकांची नांवां दैवीक मयेकर तेजस तोरस्कर साई शेटये कमला कुंकळकार अक्षय नायक अक्षय चारी रुद्रेश वणेकार श्रयेश नायक अथर्व पेडणेकर प्रणव कुंकळकार शोन नोरोना दिपम नायक साहील फडके प्रतीक खोत ओमकार चुरी विनायक वस्त उशल गावडे आशा नायक मोहन देसाय धिरज पार्सेकर विनोद नायक गुरू किंडलेकर नवाब शेख शरद मटकर रिशीत होन्नावरकर साईश पर्वतकार अजीत पालयेकर मंदार दुरी दर्शना तोरसकर सत्यवान कामळी सुधाकर मामलेकार मोत बोरकर प्रितम शिरगांवकर प्रिया बिचोलकर सिद्धी देसाय शुभम नायक साहील नायक दामोदर मावजो प्रवीण गांवकर आबू गडेकर मंदिरा कासकर मोहीत चावडीकार शेवतें बोरकर सुरेखा कवळेकर मेघा कवळेकर रघुवीर पागी नमन बांदोडकर समिक्षा भोबे सिद्धी होळकर दक्षा परब संजना गांवस नम्रता मडगांवकर स्नेहा गावडे सुप्रजा मांद्रेकर प्रमोद सावंत सुभाष नायक रविंद्र कवळेकार दयानंद गावय गुरू गावडे अनुजा नायक सपना देसाय पुजा गांवकर रजा शेख वॉरन डिसुजा त्रिप्ती ओजा इशिता शर्मा यश कोमरपंत कार्तिक होसारली विल्मा परेरा मनोज कामत सोनिया आंगले तानिया शिरोडकर विश्वा रायकर अश्वेक कानोळकर अथर्व नायक मिनेश बोरकार अरुण बांदोडकार सोनाली गावडे सोनल पेडणेकार संतोशी पालयेकर गितेश चावडीकर शितल सावंत तन्वी देसाय प्रणाली प्रभू सिधार्थ मेस्ता शौनक अभिशेकी राज्ञी फळदेसाय विग्नेश सावंत सुदा वेलीप तनी पेडणेकर दिक्षा कोंडुरकर अनिल कोंडूरकर सुनील दिवकर सुनंदा वाज निमेश बोरकर मितेश सावर्डेकर दिपक गोवेकर